प्रणाम मैम यह कह रहे हैं हमारा ज़मीन एक फँस गया आप सुने हैं बहुत अच्छे लॉयर है और की उसमें आपको थोड़ा वह करना है क्या आप इसमें वह करेंगे थोड़ा मतलब इसमें ज़मीन है बगल के लोग है उस पर हड़प चुके हैं न उसे कुछ बता रहे हैं न कुछ कर रहे हैं और हड़प लिए हैं मतलब बस नहीं उ कर रहे हैं केस चल रहा है हमने सु सुना है आप बहुत अच्छे वकील हैं तो हमारी ज़मीन ठीक है मैम मगर वह लोग ना ही कुछ कह रहे हैं न उ कर रहे हैं केस कर दिए हैं तो आप इसमें सब मदद करिएगा हमारा

ठीक है मैम अगर आप करा लेते हैं तो अच्छा है ताकि हमारे बगल के लोग जो हैं क्या कहते हैं ज़मीन हड़प लिया है न ही तो कुछ कर रहे हैं नहीं कह बोल रहे न ही हमें वकील अच्छा मिल रहा है हम यह सुने हैं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं इसलिए हमने कहा आपके पास कॉल करने का वह करें कष्ट और हमारे देखते हुए कम पैसे में थोड़ा करिए अगर हो गया अगर हो जाएगा तो आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा हमारे ऊपर बहुत ऋण रहेगा अगर आप इस बार इस काम को हमारे लिए वह करेंगे तो नहीं हमने सुना है आप बहुत अच्छी लॉयर रखते वकील है इसलिए हमने कहा आपके पास कॉल करने का कष्ट करें ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी फँसी है उसे मतलब की हमने प्रदान करने के लिए कष्ट करें और जो भी हो आप पैसा देंगे थोड़ा काम कर दीजिएगा और क्या चलिए अच्छा ठीक है प्रणाम अब